हा मां पंहिंजे स्कूल टाइम में ड्रॉइंग सिखी हुई वरी कॉलेज में पंहिंजी ड्रॉइंग कंटिन्यू करी ऐं ख़ूबु सारे रा स्कूल कॉलेज आहिनि जंहिंमें ड्रॉइंग सिखाई वेंदी आहे मां ड्रॉइंग में पंहिंजो अॻिते बि करियर हाणे त मां हाउसवाइफ आहियां लेकिन साथ साथ मां पंहिंजो ड्रॉइंग अञा उन खे सिखी करे कोई बढ़िया सी कॉलेज में ड्रॉइंग सिखी करे मां अॻिते बि पंहिंजो करियर ठाहिणु चाहिंदी आहियां मूंखे ड्रॉइंग में ख़ूबु शौक़ आहे